ए पी जे अब्दुल कलाम बहुत अच्छा वैज्ञानिक छलै जे भारत वास्ते बहुत कुछ केलकै मिसाइल मैन लोग भारतके लोग ओकरा मिसाइल मैन र उपाधि देलखिन ओकर बाद ऊ वाए तऽ आब नै रहलै लेकिन ई भारत देशक इतना अलग अलग तरहके आविष्कारसँ वा अलग अलग तरह मिसाइल बनेलकै जेकरासँ भारत र बहुत प्रगति होलै हमरा सुनिके इस बातके बहुत दुःख छै कि ए पी जे अब्दुल कलाम आब इस दुनियामे नै रहलै लेकिन ओकरा जैसनो सीधा साधा व्यक्ति जे कि अपना अपना पर्सनल भारतकऽ राष्ट्रपति भी रहलै और ओकरो बाद कोइ सेविङ्ग नै करिके अपनो जेतना भी पैसा होलै इनकम होलै ओकरा राष्ट्रपति बनलाके बाद ऊ पैसा भी बच्चोमे डिस्ट्रीब्यूट करी देलकै हमेशा देशके भलाइ सोचके ओकर जैसन आदमी ओकर जैसन आदमी आब मिलना मुश्किल छै और हमरा सुनि प्रयास रहतै कि ऐसनो ऐसनो व्यक्ति भारतसँ निकलै जे भारतकऽ आगे तक ले जाए